औ मा खबार औ थांबाय मा

उम ए है मिनि बासबो थाङो उइनगार थाङो केन्टार बेफोर बायदिबो थाङोमोन उम लांफाबालाय थांफानानै दोनलां जागोन बे

ए उम उम बिदिनो नों खयथायाव सोलाबो फन हरब्लानो जाबाय बिदिनो फुंआवहाय आठथा नयथा एसे साराय दसथा बेफोर बायदिआव थांजागोन बे थांबा

औ बाजारखौ नायबोनोसै माबाफोर लायनोमोन नामा नोङो

ए बिदिनो माबाफोर सिफोर माबाफोर बायस'नानै बिदिनो सिफोर माबाफोर बायस'नानै लायनो नागेरदों नामा औ

औ दे गामोनफोर थांसै औ दिनै मंगलबार बिसतिबाराव थांसै

औ बिसतिबाराव थांसै

औ

उम हेल' दे दोनथ'नोसै होनबा